जोंनि ओनसोलाव मानसिफोरा दावबायनो मोजां मोनग्रा जायगाफोरा जाहैबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट आरो निज्लागुरि स्लुइस गेत लावखार ओंखाम जाग्रा आरो आइ फवालि पिकनिक स्पट आरो दंबावो जाहैबाय दादगारि बाजार बेवहाय मानसिफ्रा जोबोद मोजां मोनो फैनो जेरै मोनाबिलिआव गोबां जोंनि हादरनि सिमना भुटान बरदार दं बेफोरनि हाजोफोरखौ नायनो बिथांमोनहा थाङो लोगोसे आइ फवालि पिकनिक स्पट मानसिफ्रा गोदान बोसोरफ्राव फुजाफ्राव लावखार ओंखाम जानो थाखाय नांगौ जायो बेवहाय बैग्रि दं बायदि बायदि रोखोमनि दं आरो निज्लागुरि सुसगेतआवबो गोबां मानसि गोबां फैयो जेरैहाय बेवहाय गोबां गोबां साजायनानै दोनो गथ'फोरनि गेलेग्रा गेदेरफोरनि गेलेग्रा आरो बायदि बायदि दखानफोरखौ नुनाय जायो बेवहाय गोबां रोखामनि दिजाइनफोर बिबारफोर गायनानै दोननाय जायो फट' लानो थाखाय आरो दंबावो जाहैबाय दागगारि बाजार जोंनि भुटान बरदार खाथिआव जोंनि साखाथियाव हादर नांजाबनाय बेवहाय थाङो दादगारि बाजाराव बेवहाय थांनानै गोबां बुस्थुफोर लायो जेरैहाय बेरायनो थाङो लोगोसे जोंनि हादरखौ नाहरनो थाखाय थांलानाय जायो बेरायनोहाय बेवहाय गोबां लामाफोराव थांला गोबां मोख्रा जिब जुनारफोर नुलांनाय जायो लोगोसे गोबां रोखोमनि गुबुन जायगानि मानसिखौबो लोगो मोननाय जायो